कोंकणी बद्दल न्ही एक गैर समज आसा की कोंकणी मराठींतल्यान वा कन्नडांतल्यान आयल्या अशें मानता किंवां ही कोंकणी जी आसा ती फक्त सारस्वत ब्राम्मण हेच लोक उलयतात अशें कांय ना कोंकणी ही खुबश्या तरांनी उलयली जाता वेगवेगळ्या वाठारांत कोंकणी वेगळे वेगळे तरेन उलयतात आतां गोंयान दोन जिल्ले आसा उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय उत्तर गोंयान जी कोंकणी उलयता ती दक्षिण गोंया परस मात्शी वेगळी आसा तांच्या उच्चारांनी मातसो फरक आसा आतां हे जें चुकीचें समज आसा तें आमी प्रसार माध्यमांतल्यान तशेंच वेगवेगळ्या तज्ञच्या भाशणांतल्यान तशेंच संस्कृतीक कार्यावळीतल्यान दूर करपाक शकता